ہیلو میں نے ابھی حال ہی میں اپنا فون نمبر بدلا ہے اور چاہتا ہوں کہ بجلی بورڈ کے ریکارڈس میں میری نئی رابطہ معلومات اپڈیٹ ہو جائیں مجھے بجلی بورڈ کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنی پروفائل سیٹنگس میں نمبر اور ای میل ایڈریس اپڈیٹ کرنا ہے مگر تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو پلیز مجھے ویب سائٹ پر لاگ ان کرنے اور ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنے کا طریقہ سمجھا دو